मां मुंहिंजे दोस्त खे हिकु डायरी ॾिनी हुई जेका डायरी मां ख़ुदि हथ सां ठाही हुई उन डायरी में मां पन्ननि जो ऐं पुठनि जो इस्तेमालु कयो हुयो उन्हीअ ते हिकिड़ी ड्राईंग बि कई हुई अंदरु उनजे मथां कवर चाढ़ियो हुयो हिकिड़ो ऐं पननि खे डोरी सां सिले करे ऐं पुठनि सां लॻायो हुयो ऐं हुननि पुठनि ते कवरनि जे मथां बि थोरी ड्राईंग्स कई हुइयूं मां ऐं कलर बि कया हुया उन्हनि ते ऐं उनमें कुझु लाइनूं लिखियूं हुइयूं मुंहिंजे दोस्त जे बारे में ऐं उनखे मां क्रिसमस जे ॾींहुं गिफ़्ट कई हुई ॿियो उन डायरी में मां लैटर बि लिखियो हुयो उन्हीअ लैटर में कम्प्यूटर जा कोर्स लिखी ॾिना हुयामांसि ऐं पासवर्ड क्रेक थियलु ऐं उन्हीअ जे अंदर गॾु हिकिड़ो ग्रीटिंग कार्ड विधो हुयो जंहिंमें मां हुनखे थैंक्यू लिखियो हुयो मुंहिंजी मदद करण लाइ ऐं उन्हनि लैटरनि खे बि मां कलर कयो हुयो हुननि ते ड्राईंग कई हुई ऐं उन्हीअ में ग्रीटिंग कार्ड खे बि मां वाटर कलर सां मां कलर कयो हुयो ग्रीटिंग कार्ड खे मां ब्लेक कलर कयो हुयो ऐं लैटर खे मां रेड कलर कयो हुयो ऐं बुक ते ब्लेक ऐंड रेड जो मिक्स कयो हुयो मां ऐं उहे कलर जाम सुठा पिया लॻनि उनखे गिफ़्ट ॾाढो वणियो हुयो मूंखे गिफ़्ट ठाहिणु इहो सभु हस्तकला ॾाढी वणंदी आहे छोकी उनसां मूंखे मन खे ॾाढो आराम मिलंदो आहे हिनसां मन खे हिकिड़ी शांती मिलंदी आहे ऐं मां फ्री टाइम में इहो ई कंदो आहियां